پندرہ اگسٹ کے دن مجھے ایسی خوشی ہو ملتی تھی کہ میں صبح اٹھنا منہ ہاتھ دھونا میں پانی نہانا منہ ہاتھ دھونا اور کپڑے پہننا اچھے سب سے زیادہ اسکول میں سب سے پہلے میں ہی رہنا یہ سوچ کر میں مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اسکول جاتی تھی اور اسپیچ دیتی تھی میں اور پرنسپل بھی اسپیچ دیتے تھے ٹیچرس دیتے تھے سب دیتے تھے چھبیس جنوری کے دن میں اور زیادہ خوش ہوئی اور صبح جلدی اٹھ کر چوڑیاں چپل کپڑے سب ہمارے جھنڈے کے کلر کے پہن پہن کر جاتی تھی مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی چودہ نومبر کےدن چاچا نہرو کی پیدائش کا دن ہے چلڈرنس ڈے رہتا اس دن بچوں کے لیے زو پارک ہر چیز فری رہتی اس ٹائم پہ میں ہم لوگاں سب گھر سے جاتے وہاں پہ بہت اچھا دکھتا ٹکٹ فری رہتا وہاں پہ اور بہت زیادہ لوگاں آتے تھے وہاں پہ اسکول میں بھی اسکول سے بھی جاتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ بھی جاتے تھے ٹیچروں کو گفٹ دیتے تھے اور ہمارے نہرو چاچا کو گلاب کا پھول بہت زیادہ پسند تھا اور بچے زیادہ پسند تھے اسی لیے چلڈرنس ڈے مناتے تھے اور میرے جنم دن پر مجھے خوشی بھی ہوتی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا اس لیے کہ میں ایک تو عمر زیادہ بڑھ رہی اور جو ہے سو گناہوں میں بھی زیادہ مبتلا ہو جاتے بول کے بہت خوش غم بھی ہوتا تھا اور مجھے میری ماں صبح اٹھ کر دو رکعت نماز شکرانہ پڑھو بولتے اور ان میرے واسطے نئے نئے کپڑے بناتے اور میرے طرف سے کیک وہ لاتے میرے بہن بھائی سب جنے گفٹ دیتے مجھے مجھے بہت خوشی ہوتی اور اور یہ سب چیزاں مجھے یاد ہے مجھے بہت سب مل کے میری خوشی مناتے تھے جنم دن کی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی میرے سہیلیاں بھی اسکول میں ٹیچرس بچیوں کو چاکلیٹس دیتی تھی میرے کو بہت زیادہ پسند آتا تھا میں ٹینتھ میں پاس ہوئی بہت زیادہ نمبر سے مجھے بہت خوشی ہوئی میرے گھر والے میرے بہن بھائی میرے سہیلیاں دوست خاندان والے سب جنے میرے کو بہت خوش خبری دیے میں